जी हाँ मैंने त्योहारों तथा धार्मिक अवसरों के लिए देवी देवताओं की मूर्ति बनाई है वह मेरी ही एक इच्छा महान अनुभव था जिस जिसमें अपने मैंने अपने हाथों से देवी देवताओं की मूर्तियों को बनाया है तथा उसे अपने श्रद्धा रूप से बनाया हुआ एक प्रत्याशी हुआ रोमांचिक अनुभव था मेरे लिए मेरे लिए मैं अपने आप को बड़ा निपुण गर्व महसूस कर रहा था कि मैंने देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई है तथा वो लोग उसे खरीद रहे हैं तथा अपने घरों में मंदिरों में उन्हें बिठा रहे हैं